हमारे गाँव में लेडीजों द्वारा एवम जेंसों द्वारा चारपाई जो होती है अपन की उस चारपाई को नंगा कर लेते हैं नंगा करने के बाद चारपाई को खड़ी कर देते हें खड़ी करने के बाद चारपाई के चारों ओर एक धागे से उसको लपेट दिया जाता है लपेटने के बाद हमारे घरों में जो बेस्टेज कपड़े होते हैं जैसे कि साड़ी पेंट सल्ट यह जो कपड़े होते हैं उनको हम फाड़ लेते हैं चीड़ फाड़ कर लेते हैं उनकी पतली पतली पतली पतली वह बना लेते हैं चीर उन चीरों से हम बुनाई करते हैं उस चारपाई के द्वारा धीरे धीरे उसकी बुनाई पाँच सात आठ दिन में उसकी बुनाई पूरी बुनाई कर देते हें तो फिर वह बनकर हमारी बिस्तर बन कर तैयार हो जाता है इस तरह से हमारे यहाँ यह बुनाई भी की जाती है और जो अपन की सिलाई है जैसे पारिवारिक रूप में अपन की जो लेडीजें करती हैं जेंस भी कर लेते हैं कभी सभी तो सिलाई जो मशीन होती है किसी को पेंट सर्ट सिलाने हें पेंट सर्ट सिलाने हैं तो किसी को ड्रेस तैयार करनी है तो पहले व्यक्ति की नाप ली जाती है भुजाओं की गले की छाती की पैरों की उस हिसाब से नाप लेकर और कपड़े में लिख लिया जाता है लिख कर फिर उस कपड़े की कटाई की जाती है कटाई करने के बाद उसको बनाया जाता है उसकी सिलाई की जाती है जिस हिसाब से हमने कटिंग की है उसके हिसाब से हम सिलाई करते हैं फिर उसकी वह सिलाई करने के बाद वह ड्रेस तैयार हो जाती है फिर उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने उसकी नाप दी है उस व्यक्ति को उसे पहनाया जाता है कि भाई यह सही है या गलत है फिर उसके वह फ़िट फ़ोर जब बैठ जाती है फिर वह लेकर चला जाता है उसको यह सिलाई का हमारे यहाँ सिस्टम है